بالی ووڈ بھارت میں رقاصاؤں پر گہرا اثر ڈالتا ہے بالی ووڈ کے فلمی گانے اور رقاص کے انداز نہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ عوام میں بھی بے حد مقبول ہیں یہ گانے اور رقاص کے انداز تقریبات شادیوں اور تہواروں میں اکثر نقل کیے جاتے ہیں کچھ سدا بہار رقاص کے گانے جو بھارت میں بہت پسند کیے جاتے ہیں جیسے کہ چھیاں چھیاں فلم دل سے محبوبہ محبوبہ فلم شعلے ڈسکو ڈانسر فلم ڈسکو ڈانسر پیا تو اب تو آ جا فلم کارواں ہم کو تم سے پیار ہے فلم عشق جلوہ فلم ڈر لاگا چنری میں داغ فلم دل والا گلابی آنکھیں فلم دا ٹرین یہ گانے نہ صرف ہالی ووڈ کے کلاسک میں بلکہ آج بھی لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان پر رقص کرنا پسند کیا جاتا ہے